यदि आप हमसे पूछे कि हम जानवर कहाँ से लेते हैं तो हम जानवर अपने पड़ोसी रिश्तेदार से ही खरीद लेते हैं ताकि हमें जानवरों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो जाए हमारे आसपास भैंस गाय बकरी बैल आदि जानवर है और हम इसे खुद भी पालते हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के फायदे होते हैं यह हमारे आर्थिक स्थिति के लिए भी काफ़ी मददगार होते हैं अभी तक हमने इन जानवरों को बेचकर इनसे लगभग पचास हजार रुपए तक कमा लिए हैं और जानवर जैसे कि हमें दिखाते लगते हैं कि सिर्फ आर्थिक रूप से वो हमारे लिए लाभदायक है तो आर्थिक और घर की स्थिति के लिए भी वो काफ़ी लाभदायक होते हैं क्योंकि जब हम गाय पालते हैं तो उसका दूध बेचकर भी हम अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी कर सकते है क्योंकि उससे हमें काफ़ी पैसे मिलते हैं और जो हमारी आर्थिक स्थिति के लिए वो काफ़ी मददगार होने के साथ साथ हमारे घर के लिए भी अच्छे होते हैं उनसे कुछ चीज़ें जैसे कि गोबर या फिर कई चीज़ें उनसे हमें मिलती हैं गोबर के कंडे बना सकते हैं उसको हम जलाते हैं और बहुत सारे लाभ है गाय भैंस आदि पालने के